हँ हमरा पसन्दक जगह कतए जयबाक अछि आपने घर अङ्गनामे तऽ रहिते छी आब जेनाकि साल भरि पर बाबाधाम लोग जाइए देवघर सिंघेश्वर थान जाइए बहुत जगह जाइए लेकिन सभ दिनक वास्ते हमरा सुखपुर गाँवमे दुर्गा स्थान बड़ा प्रसिद्ध जगह अछि आ जेनाकि तिल्हेश्वर बाबा सेहो छथि तऽ हम तिल्हेश्वर बाबा लग तऽ रोज नहि जाइत छी लेकिन माँ भगवतीकेँ दरबार हम रोज जाइत छी ओइठमा गेलहुँ तऽ मन शान्त भए जाइए आ मैयाँकऽ अपन दुखना माँ किछु कहिके सुनाबैत छियनि मन भरि तऽ कहय छियैन सुनती तऽ वएह माइए लेकिन हमरा बहुत जगह नीक आ ओहिठाम गेलाके बाद शान्ति मिल जाइए इएह हमर गाँव हमरा गाँवमऽ दुर्गा स्थान बहुत प्रसिद्ध जगह छै पूरा गाँवके लोगसभ आबैत छै तब ओहिठमा जेनाकि अपना सखी सहेली सभसँ भेटो घाट भए जाइयऽ